सगल्यान पयलें म्हळ्यार फोण्या जिल्ल्यांत मेळपी येरादारीचो पर्याय म्हळ्यार एक तर जर दुचाकी वापरली जाल्यार पायलट म्हळ्यार दुचाकीचेर वचपी आमकां पायलट सुविधा आसा दुसरें म्हळ्यार जर चारचाकीचेर वतली जाल्यार आमकां म्हळ्या टॅक्सी सुविधा आसा तीन चाकी म्हळ्यार रिक्षा आसा पूण सगल्यांत म्हणूंक शकता जी लावदायक कमी पयशांनी आमकां घराच्या बरोबर दारान हाडून सोडपी ती म्हळ्यार बसींची सिस्टम म्हणटकच जेन्ना बसींनी ट्रेवल करतात आमी बसींनी प्रवास करतात तेन्ना सगल्यान पयलें म्हळ्यार आमी चार लोकां मदीं वांगडा भोंवून आमी मिळून मिसळून घरा पावतात म्हळ्यार एक तर घरा किंवां आमच्या दिसपट्ट्या लोकेशनाचेर पावतात म्हणटकच जर वाट चुकली जाल्यार कोणतरी मदत करपाक आसताच पूण तेच बराबर प्रवास केन्ना कसो वता हाजी आमकां कांयच टेंशन हाची दक्षताय आमकां घेवपाचेर चडशी गरज पडना कारण एक वा दोन जे पेसेंजर आसतात तांचे कडे उलयत उलयत प्रवास सहजरित्या आमचो वता म्हणटकच हो सादोसुदो प्रवास पूण दिसपट्ट्या जिणेचेर हाजो परिणाम जाता तो म्हळ्यार फोण्या तालुक्यान फोण्या वाठारान चडश्यो बसी टायमिगांच्यो पळोवंक गेलीं जाल्यार साखळे म्हणा किंवां बिचोले ह्या वाठारान किंवां माशेलान ज्यो बसी वतात त्यो चडश्यो अर्दवर किंवां गळ्याचें अंतर दवरुनच वता म्हणटकच घडये जर कोणाकूय घाई आसत जाल्यार ताका कळाव जावंक शकता ही पयलीं गजाल पूण आतां गोवोरमेंटान जी कदंबा बसींची जी फसिलिटी डेविलोप केल्या म्हणटकच हाजो लोकांक खुबच लाव जाता गोवोरमेंटान जेन्ना बसिंनी पासाची जी सिस्टम आसा म्हणटकच जशें जाणट्या मनशांक सिटिंझन्सां खातीर ओल्ड एज सिटिजन्सां खातीर तांणी पास सिस्टम केल्ली आसा म्हणटकच लेडिजां खातीर तांकां अर्दे पयशे दिवचे पडटा म्हणजे हय ही गवरमेंटाची कदंबा बसिंनी जी सुविधा केल्ली आसा ती खरेंच बरी पूण ह्या वाहनाचे पर्याय आनी दिसपट्ट्या जिवणान जंय आमी पोळोपाक गेलीं जाल्यार हांगा माश्चें गोवोरमेंटान पळोवचें आनी जर जाता शक्यतो जाल्यार चड करून वेळोवेळ न्हय तर मातशें चडान चड सुविधा ह्या बसींचेर जाता जाल्यार पळोचें कारण कांय वाठार अशे आसात जंय बसी खूब उशिरा वतात आणी म्हणून लोकांक येरादारीचें जें वाहन आसा जी सुविधा आसा तिका लागून कामांक वसपाक कळाव जाता किंवां घडये खंयी वसपाक कळाव जाता म्हणुनूच जर आणी बरी सुविधा हाज्या कून दिवं शकता जाल्यार दक्षताय घेवची